मां स्कूल जे पिकनिक सां महाबलेश्वर घुमणु वई हुअमि तंहिं वक़्तु मां उते ॾाढियूं सीनरियूं ॾिठियूं अलॻि अलॻि तरीक़े जूं उहे एॾियूं सुठियूं पियूं लॻनि एॾियूं सुठियूं पियूं लॻनि माना जिनखे ॾिसी मन एॾो ख़ुशि थी वियो की असां जेकी रोज़ानी ज़िंदगीअ में शइ ॾिठी न हुई उहा हिते अची अलॻि अलॻि पर्वतनि जे ज़रिए वणनि जे ज़रिए ॾिसी माना हिक अलॻि ई अनुभव असि मुंहिंजी ज़िंदगीअ जो थी वियो पोइ जेॾीमहिल सूरज लहण जो वक़्तु आयो तॾहिं मुंहिंजो मास्तर मूंखे हली चयो त हलो सभु ॿार असि मां तव्हां खे सिज लहण जो नज़ाकत थो ॾेखारियां जंहिंखे इंग्लिश में सन सेट चयो वञिबो आहे त असां वियासी जीअं जीअं सिज हेठि लहे पियो उनजा कलर यलो ऑरेंज ग्रे ऐं एॾो मन खे सुकून पियो मिले की कुझु अलॻि ई नज़ाकत असां हीअं ॾिसूं वेठा असांखे हुतां हलण जी दिलि ई न पई थे सर चवनि पिया त हलो हाणे थोरो लेट थी वियो आहे सिज चङो हेठि लही वियो पर जेसिताईं हुनजो उहो सॼी तरह सिज सेट न पियो थिए त लॻे पियो असां हिते ई बीठा हुजूं ऐं हिनखे ॾिसंदा रहूं